हलो आप वो दूध डिस्ट्रिब्यूटर से बोल रहे हैं तो मुझे दूध खरीदना था और तो मुझे हफ्ते में छः दिन मुझे खरीदना था दूध तो दिन मतलब लीटर कितना देते हैं आप

तो आप मुझे हफ़्ते में छः दिन चाहिए मुझे संडे को नहीं चाहिए दूध और और सुबह ही चाहिए मुझे नहीं सुबह ही चाहिए मुझे दोनों टाइम नहीं चाहिए एक टाइम चाहिए दिन का एक ही टाइम मुझे चाहिए दूध गाय का दूध ही चाहिए

आप बिल का पेमेंट लेते हो या एक महीने में पेमेंट मतलब मतलब एक हफ्ते का भी क्लियर कर सकते हैं ऐसा एक हफ्ते का भी हिसाब करते हैं दे सकते हैं है ना ऐसे हो सकता है आप दूध में वो पानी मिला कर देते हो क्या अगर नहीं अगर मैं मतलब आप दूध दे कर गए और मैं दूध खराब हुआ या दूध फट गया तो वगैरह कुछ है अच्छा तो फोन करके मन वापस कर सकते हैं कि दूध खराब है और ये हो सकता है

अगर मतलब हाँ मतलब दोनों टाइम सुबह शाम को अगर दूध लेना हो तो कुछ डिस्काउंट है या वो ही पचास रुपया लीटर इससे कम नहीं करते हो आप हाँ नहीं फिर भी अब दोनों टाइम ले रहे हैं तो अच्छा ठीक है

हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है नहीं वो तो आप होटल से ले कर आना मैं अपना होटल हूँ

ठीक ठीक है ठीक है अच्छा वाला दूध ही दीजिएगा अच्छा दूध ही दीजिएगा मलतब वो पानी वानी मिला कर मत दीजिएगा

हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है